مجھے تاج محل پسند ہے وہ اس لیے کہ تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ بنایا ہے جو کہ دنیا کے سات عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے وہ اس لیے کہ وہاں پر گھومنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بڑھیا چیزیں ہے اور دوسرا اجنتا ایلورا کا غار ہے جو کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ تھی وہاں جانا پسند ہے تیسرا دہلی کا لال قلعہ جو کہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے یہاں پر گھومنا بہت پسند ہے